हमर नाम रीता कुमारी भेलै जे सीतामढ़ी जिला से छियै आओर सीतामढ़ीमे हम नौकरी करैत छियै ओना घर दरभङ्गा भेलै लक्ष्मी सागर जे पी चौक आओर सीतामढ़ी हरसिमपुर मिडिल इसकुलमे कार्यरत छियै शिक्षिकाके रूपमे शिक्षिकाके रूपमे कार्यरत छियै ओना हमर एजुकेशन छै पोस्ट ग्रेजुएट सोशियोलॉजी से आओर ईहो पोस्ट ग्रेजुएट जे एजुकेशन कयने छियै ओ हम ईगनू से कयने छियै ओपन यूनिवर्सिटी दरभङ्गा से आओर हमरा कलाके क्षेत्रमे भी बहुत जानकारी छै जेना मिथिला पेन्टिङ्ग भेलै प्लास्टर पेरिस भेलै फ्लावर मेकिङ्ग भेलै सिलाइ बुनाइ कटाइ ई सब भेलै एकर बाद फ्लावर मेकिङ्ग सबके एजुकेशन नेने छियै सर्टिफिकेट नेने छियै मार्कशीट छै हमरा पास सबके एग्जाम देने छियै आओर सबमे अव्वल छियै सिखने छियै सबके सर्टिफिकेट नेने छियै दक्ष अभी मूलरूप से एम एस हरसिङ्गपुर मिडिल इसकुल रुन्नी सैदपुरमे पड़ैत छै सीतामढ़ीमे कार्यरत छी शिक्षिकाके रूपमे एतऽ एजुकेशनमे समझ जइऔ कि एतना छै आर सेहो एजुकेशनमे शिक्षिकाके रूपमे छियै आओर डी एल ई डी डी पी इ सेहो कयने छियै एजुकेशनमे छियै सब कयने डिग्री डिप्लोमा सब लेने छियै धन्यवाद